हैलो अहाँ सुषमा मिश्रा बाजै छियै हम अहाँके स्कूल सँ स्पोर्ट्स कोच बाजै छी खूब खुश रहू अच्छा सुषमा अपनसबके इसकुलमे एकटा स्कीम एलै हैं जाहिमे एथलेटिक्स के लिए हमरा बच्चा चाही हम लड़की के टीम तैयार कए रहल छियै अहाँ इंट्रेस्टेड छियै भागीदारी करबै अहाँ करबै तऽ अहाँके ई बतादि की एथलेटिक्स मे अंडर चौदह साल सँ लए कऽ आओर उन्नीस साल तक के कैटगरी छै यानि चौदह सँ लए कऽ चौदह साल एकटा कैटगरी छै एकटा कैटगरी सत्रह साल के छै और एकटा कैटगरी उन्नीस उन्नीस साल के छै तऽ अहाँके शायद अहाँ दसवीं क्लास मे पढ़ै छियै तऽ अहाँके उमर अभी सत्रह सोलह साल होयत सोलह साल के छियै त अहाँ सत्रह साल के उम्र मे अहाँ पार्टिसिपेट कए सकै छियै एथेलेटिक्स के अन्दर की होइ छै अहाँ कभी भाग भगलियै कुदलियैह अच्छा एनसीसी के स्टूडेन्ट छियै अहाँ कते मीटर तक अभी मैक्सिमम अहाँ भागल छियै आठ सौ मीटर तक के तऽ चलू हम अहाँके बता दी अपना हम हमसब कोन कोन ईवेन्ट मे बच्चा सबकेँ रिसेट करै छियै होइ छै एहिमे ट्रैक एंड फील्ड ट्रैक के अलग कैटगरी छै और फील्ड के अलग कैटगरी ट्रैक ईवेन्ट मे सए मीटर दू सए मीटर चारि सए मीटर आठ सए मीटर और तीन किलोमीटर और पाँच किलोमीटर ई टा रेस छै ओकरबाद चारि गुना सए मीटर रिले रेस छै आओर चारि गुना चारि सए रिले रेस छै दूटा रिले रेस छै ओकरबाद फील्ड ईवेन्ट मे लॉन्ग जम्प ट्रिपल जम्प हाइ जम्प पोल वॉल्ट अऽ चक्का फेक गोला फेक ओकरबाद ईत्रिकूद ई सब ई सब सारा इवेन्ट छै तऽ अहाँ की सबमे कोन ईवेन्ट मे पार्टिसिपेट करबै कनीटा हमरा बता दी आठ सौ मीटर रेस मे अहाँ चारि सए मीटर के दूटा चक्कर लगाबए परत तऽ अहाँ कहियौ मतलब आठ सए मीटर के की टाइमिंग आयलहँ अहाँके कुछो पता यऽ कहियो टाइमिंग ताइमिंग नोट केलिया नहि केलिये तऽ आब देखियौ कालि भोरसँ ट्रेनिंग सुरु भए जेतै एक घण्टा पहिने इसकुल जल्दी आबय परत किया तऽ पन्द्रह दिन के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉम्पिटीशन छियै जाहिमे हर डिस्ट्रिक्टकेँ बच्चासब पार्टिसिपेट करतै पहिने डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होयत डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जते भी इसकुल रजिस्टर छै ओहि इसकुल के अन्दर कॉम्पिटीशन होयत फेर ओकरबाद अहाँके स्टेट लेवल पर जाय परत पन्द्रह दिन के ट्रेनिंग होयत अहाँ एक घण्टा पहिने एबै जाहिमे स्पोर्ट्स पूरा किट जूता अच्छा चाही ओकरबाद स्पोर्ट्स किट अहाँके आबय परत ओकरबाद डाइट अहाँके अलग सँ किछो खाय ला आनय परत ट्रेनिंग खत्म भेला के बाद ओ डाइट लेबय परत तऽ एहिमे अहाँके घरवला के भी सहमति चाही हम अंडरटेकिंग एकटा अहाँके फॉर्म दऽ देब जाहिमे मम्मी पापा के अहाँ सिग्नेचर करबा लेबै ठीक छै तऽ काल्हि भोर मे छओ बजे अहाँ रिपोर्टिंग करबै